आ माछ मारनाइ तऽ एकटा समयके आनन्द लेनाइ भेल ओ कोनो आवश्यक काज एतऽ नहि छियै तहन फेर तऽ भोर अथवा साँझके घुमए लए निकलहुँ तऽ अपन वन्शी लएके निकलहुँ धारके दिस आ धारक कातमे बैसल छी आ वन्शीमे चारा लगाए कऽ लगाए देलियै आ गपो सप होइत रहल अपन आ ओहिमे जे माछ फसि गेल तऽ अपन बस तिमनो तरकारी भए गेल आर एहि सङ्ग सङ्ग सभसँ बढ़िऑं होइ छै जे एकटा सङ्गी अपन एक जगह बैस कऽ एक घण्टा बैसकऽ जतेक टाइम भेटल सङ्गी सभ बैसकऽ गप सप केलहुँ तकर बाद तऽ लोक अपन अपन काजमे व्यस्त भऽ गेल तकर बाद कहाँ भरि दिन मुलाकात होइ छै या तऽ भिनसरे जाउ आ या फेर साँझके जाउ हुँ मारैमे तऽ ओहिठाम तऽ खेलावैमे बड़ा मजा आबै छै की करत लोक भरि दिन ओहिठाम रहत ओ तऽ होएत नहि आर आरो काज रोजगार देखनाइ रहै छै